महिलाओं की संस्कृति के साथ मासिक धर्म के दौरान अच्छा व्यवहार किया जाता है उनके नियम हमारे शास्त्रों में जो नियम होते हैं वो है कि तीन दिन तक महिलाओं को रसोई घर में नहीं जाने दिया जाता है ओर उनको उनके कमरे में आराम करने के लिए दिया जाता है कि वह तीन दिन जो हैं वो अपने आराम कर सकें जिस से उन्हें मासिक दर में जो दिक्कतें होती हैं उनको न फ़ेस करना पड़े और मासिक धर्म में स्वछता के लिए वह है कि वो पहले जो महिलाएँ थीं उन महिलाएँ थीं उनको कपड़ा इस्तेमाल करती थीं तो कपड़ा इस्तेमाल करती थीं और उस उनको हम लोग बताते थे कि साफ़ करके उसको धोके धूप में सुखाएँ धूप में सुखाने के बाद में ही उसका इस्तेमाल करें ओर अब क्या है कि ये पैड चल गए हैं तो वो पैड का इस्तेमाल करती हैं पैड का दिन में दो बार इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से उनकी स्वछता ओर स्वास्थ्य अच्छा बना रहे ओर महिलाओं को पैड यूज़ करने के लिए के लिए उनको समझाया जाता है